हल्लो हल्लो हा मैम मां शैलेंद्र लालवानी ॻाल्हायां थो मुंहिंजो पर्स पर्स गुम थी वियो आहे कॉलेज में त उनजे करे पर्स लाइ मूंखे कीअं मिलि सघिदो छा प्रॉसेस आहिनि

हा हा हा

जी जी हा न पर्स पर्स में मुहिंजो आधार कार्ड बि पियो आहे त उनसां जांचु थी वेंदी की मुंहिंजो ई पर्स आहे ठीकु आहे हा हा जी जी जी जी जी जी मां कोशिशि करे जल्दी में जल्दी अप्लीकेशन करे रखां थो तव्हांजे आफ़िस तव्हांजे आफ़िस में मिलिणी आहे न हा हा जी जी जी जी जी

हा ठीकु ठीकु आहे मैम ॾाढो सुठे सां तव्हां जानकारी ॾिनी ॾाढो धन्यवादु तव्हांजो